हेलो हाँ जी ये ओम ट्रेवल से बोल रहे हो हाँ तो मेरे को आपका नंबर मेरे दोस्त ने दिया था मैं अजमेर से बोल रहा हूँ हाँ तो हमको क्या है के ओंकारेश्वर मंदिर जाना है तो हमको गाड़ी अवेलेबल हो सकती है हमको दो दिन बाद चाहिए तो आप बताइए कैसे भी करके करिए हमको क्या है के प्लानिंग बन गई है हमारी जाने की तो कैसे भी करके आप करिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ये पड़ेगी सर एक हजार बारह सौ किलोमीटर के समथिंग

देख लो कुछ हो जाए तो सर फिर कितना अब मैं आपके हिसाब से कितना समय लगेगा कितने दिन तक अवेलेबल हो जाएगी चलो तो ठीक है तीन दिन में करवा देना हाँ तो और सर मेरे को ये सेवन सीटर चाहिए गाड़ी जी अच्छा तो इसकी प्राईज़िंग वगैरह क्या रहेगी फिर आप कुछ आइडिया तो बता दो हल्का मोटा पच्चीस हजार रुपये का ये अपना क्या है के किलोमीटर के हिसाब से भी चलती है ना तो आप उस हिसाब से चलाते हो या नहीं चलाते हो ट्रैवल्स में गाड़ियों को अच्छा अच्छा टोल वगैरह अपना होगा अच्छा फिर गाड़ी में बढ़िया फेसेलिटी है ए सी गाड़ी है या फिर नॉर्मली हाँ तो मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए वो इनोवा क्रिस्टा आती है तो उसको अवेलेबल करा दीजिए आप हाँ तो आप उसको अवेलेबल कर दो तीन दिन के अंदर उसका कितना पड़ेगा चलो ठीक है इसमें और जो भी कमोबेशी होगी तो आप कर लेना अच्छा तो फिर ये आपकी ऑफिस कौन सी जगह है अच्छा तो आप मैं कब आऊँ फिर आपके पास गाड़ी परचेज़ देखने के लिए टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक होती है तो मैं फिर आप से कल आके मिल लूँ फिर ओके ठीक